हैलो हैलो हां जी

हां जी हां जी मैं प्रिया बोल्लै दी आं हां जी हां जी जरूर सनाई सकनेआं किस टाइप दी जगह चाहिदी ऐ किस टाइप दी जगह घुमना चांहदे ओ तुस साढ़े जम्मू बिच्च दर्शन करने ते मश्हूर जगह साढ़े बाह्वे आह्ली माता दा मंदर ऐ

हां जम्मू बिच्च हां हां उद्धर बी एह् मंदर कोल कोल कंडोली मंदर ऐ नगरोटै बी हां हां वैष्णो देवी बी ऐ हां जम्मू नगरोटे दे साइड थमां जंदा ऐ कटरा कटरा च पौंदा ऐ वैष्णो देवी हां इद्धरूं जंदा ऐ घूमने आह्ला जेह्का बाह्वे दे कन्नै ही पार्क ऐ उत्थै बाग ए बहु ते फिश ऐक्वेरियम बी ऐ घुमने आस्तै हां हां फिलहाल ते मेरे माइंड च इयो इयो न दमाग बिच्च हां ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल निं ठीक ऐ ठीक ऐ